क'क्राझार जिल्लायाव आबादायारि दिहुनथायफोर होनब्लाथ' जोङो माइ माइरंखौनो बुजियो खिन्थु माखासे मानसिया माइ माइरंनि अनगायैबो मोसौ मैसो दाउ अमा बोरमाफोर फिसिनानै जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय माखासे माखासे बोथोराव जोङो आबाद मावनोब्ला दैनि गोनांथि जायो नाथाय दैया गासिबो जायगायावनो सहैनाय बिदि जोंनाव फेसिलिटि गैया एबा सहैजोबा ओंखायनो जोङो माखासे बोथोरनि कन्डिसनजोंनो मोगा मोगि जानो गोनां जायो अखा हाब्लासो गायनो मोनो अखा हायाब्ला ओरैनो थानांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो मोसौ मैसो दाउ अमा बेफोरखौ जोङो जोंनि क'क्राझार जिल्लायावबो फियो बेफोरखौ जों फिनानै मोजां जिउ जिउ लामाजों खुंलांनो हायो